ईंग्लिश भाषा बजै छियै हमरा सबके नहि बजऽ आबैय धियापुता बजै छै पढ़ै छै लिखै छै तऽ ओकरा सबके भाषा पढ़ेलक मास्टर सब हुनका अरके पढ़ेलक तऽ ओइ भाषामे नहि बजऽ आबैय नहि कहऽ आबैय आओर अपना भाषामे जे बजै छथिन तऽ हम बुझि जाइ छियै आओर हुनका अरके भाषामे हम नहि बुझै छियै नहि कहऽ आबैय कोना बजबै कोना कहबै अपना भाषामे तऽ जतेक कहथिन सर सब ईंग्लिश सर सबटा आबै यऽ बच्चाके पप्पा सब रहै छथिन तऽ ओसब करै छथिन तऽ ओहोसब सिखबति रहै छथिन तऽ हमसब नहि बुझै छियै नहि कहऽ आबैय नहि बाजऽ आबैय आोर अपना ऐसीमे बाजऽ लगै छियै तहन तऽ अपना भाषामे जतेक कहतै तते बाजि लेबै सब किछु कए लेबै भुकि लेबै सब किछु करबै आओर सब बच्चाके सिखबै छी सब बच्चा सिखबति रहै छै तऽ हम कोनो बच्चाके नहि भाषा हम नहि सिखै छियै हम बजलहुँ तऽ बजै दै छै कहऽ आबैय छै लेकिन हमरा नहि कहऽ आबै यऽ हमरा नहि बाजऽ आबै यऽ आओर बच्चा सब कहत माँ ई भाषा बजही माँ एना बजही माँ ओना बजही तऽ कहै छियै हमरा बजले नहि होइए रौ कतबो सिखेमाँ तऽ हम नहि सिखै छियै हमरा नहि होइए तोरा सबके पढ़बै छियौ मास्टर पढ़बै छौ सर पढ़बै छौ तोरा सबके कहै छौ तऽ तूसब सीखै छिही तूसब बजै छिही आओर हमसब कहिया बजबै हमरा सबके तऽ नहि कहियो पढ़ेलकै तऽ हमसब की बुझबै नहि बुझै छियै आब ने तूसब इसकुल कॉलेज जाइ छिही कहै छियौ बौआ रौ ई पढ़ बौआ रौ ओ पढ़ जेबही तब ने तोरा मास्टर सब सिखेतौ तऽ सिखबिही तऽ हमरो सिखा देमाँ हमरो पढ़य देमाँ हमरो कहमाँ एते फुसला कऽ बच्चा सबके पढ़ेलहुँ इसकुल पठेलहुँ जो बौआ इसकुल पढ़ गऽ कर गऽ एना कर गऽ बौआ रौ पढ़माँ तब ने नीक हेतौ बौआ रौ मास्टर बुद्धि देतौ तब ने बुद्धि हेमाँ पढ़ा देतौ तखन ने कहबिही जे हम पढ़ै छियौ माँ गै तऽ कहबै हमर बौआ पढ़ै लए जाइ यऽ बौआके ई चीज बना कऽ देब एना देब बौआ रौ पढ़ गऽ इसकुल जो बौआ रौ बौआ सर फोन कयलकौ डरबैत रहलौ बौआ रौ जो तऽ देखही तऽ कहत की माँ गै पढ़ैला जे अयलियौ आयत तऽ कहत माँ गै तू एना बजही ने माँ गै हम सीखा दै छियौ माँ गै एना कही ने हम सिखा दै छियौ हेरौ ई भाषा कही ने माँ हमरा नहि कहऽ आबैय रौ तोहर भाषा हमरा पढ़ले नहि होइए तोहर भाषा हमरा कयले नहि होइए बुचियो सब कहलक कहलक गै हमरा नहि होइए कहल तूसब पढ़ै छिहि तेँ ने तोरा अरके पढ़बै छियौ जे बुची गै मास्टर सिखा देतौ तऽ सिखी हँ सर कहतौ जे भाषा से सिखी हँ करी हँ पढ़ी हँ लिखी हँ आओर हमरा तू सब सिखेबिही तऽ हमसब सुनि लेबै सुनिकऽ रहि जेबै हँ हँ खाली कहबौ जे हँ रौ बौआ कहलियौ हँ बुझलियौ बुझलियौ नहि बुझै छियौ नहि कहै छियौ नहि बुझऽ आबै यऽ आोर अपना भाषामे तऽ जतेक कहथिन ततेक बजबै ओइमे सरो बुझेथिन तऽ बुझि जेबै नै बुझेथिन तऽ नहि बुझबै आओर सरके भाषा हम बुझबे नहि करबै कतो बजथिन खाली सुनबा टा जे ई कहलखिन लेकिन बुझबै ओ भाषा बजले नहि होइ छै कयले नहि होइ छै